पहिरीं नवम्बर उणिवीह सौ ॿाहतरि टीह दिसम्बर ॿ हज़ार एकवीह ओक्टुबर ॿ हज़ार हिकु सत्रहां मई उणिवीह सौ सतरि अठ मार्च उणिवीह सौ पंजहतरि